ایک بار میں گھومنے کے لیے گیا دلّی میٹرو پکڑی پھر وہاں سے آرام سے بیٹھ کے گیا پہنچ گیا قطب مینار پھر قطب مینار دیکھا خوب بڑا تھا خوب اچھا خوبصورت تھا اور پھر وہاں گھوما پارک وارک سب تھے وہیں پھر میں گھوما پھرا دیکھے پبلک فوٹو بھی کھینچ رہے تھے تو میں نے بھی خوب فوٹو کھینچے قطب مینار کے ساتھ میں بہت خوش تھا قطب مینار پر اور اتنی خوشی تھی مجھے پارک میں ہی کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں وہاں اور بہت خوبصورت جگہ تھی میں تو میں سوچتا ہوں کہ وہاں سب جائیں گھومنے لیے گھومنے کے لیے بہت اچھا تھا گھوما پھرا پھر فوٹو کھینچے جی کر رہا تھا کہ آؤں نہیں واپسی اتنا گھوما اتنا سندر بنا ہوا تھا لیکن پھر شام کو آنا پڑا میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب جائیں سب گھومیں پھریں بہت اچھی جگہ